हलो जी ॿुधायो जी जी बिल्कुलु ॿुधायो जी हा हा बिल्कुलु थी वेंदी हा हा बिल्कुलु आहे वीह ॼणण जे लाइ हिकिड़ी आहे गाॾी असां वटि अवेलेबिल आहे कॾहिं वञिणो अथव तव्हांखे ठीकु आहे ठीकु आहे

हा हा बिल्कुलु सुठी आहे वेकिरी बि अथव गाॾी ऐं आराम सां तव्हां वीह पंजवीह ॼणा घुमीं करे अची था सघो सॼो ॾींहुं तव्हांखे गाॾी मिली वेंदी टेंशन करण जी ॻाल्हि कोन्हे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही आहे ड्राइवर

हा हा हा हा न उन जी चिंता न कयो हूअ त बराबरि मिली वेंदी तव्हांखे शेवा भाड़ो सॼे ॾींहुं जो तव्हांखे गाॾी खपे थी असांजी त वीह हज़ार भाड़ो थींदव हा न ईंअ पेट्रोल बि हीअंर चङो महांगो आहे ऐं हिक ॾींहुं सॼो ॾींहुं तव्हां गाॾी खणंदा सुबुह खां राति तईं ऐं वीह पंजवीह ॼणण जो भाड़ो एतिरो त थींदो ई आहे वीह हज़ार ई थींदव जी ठीकु आहे वांदो न पंद्रहं हज़ार रखूं था हा हा ठीकु आहे वांदो कोन्हे ध्यानु रखंदासीं असां हा हा जिते तव्हां चवंदव हुते असां घुमाइ ईंदासीं हा हा भले तव्हां एडवांस ॾई छॾियो हीअंर ॾह हज़ार ॾई छॾियो ऐं पोइ पेट्रोल बि भराए ॾिजो हा ठीकु आहे वांदो न भले तव्हां पंज एडवांस ॾई छॾियो त पोइ ॿिया ॾई छॾिजो असां असांजे हिसाब सां तव्हांखे सुठो ड्राइवर मोकिले छॾिंदासीं ऐं तव्हांखे ॿुधाए बि छॾिंदासीं उनजो नम्बर बि ॾई छॾिंदासीं हूं हा हा

हा हा हा हा गाॾी गाॾी नईं आहे तव्हांखे चिंता करण जी कोई जरूरत कोन्हे सभु थी वेंदो तव्हांखे हिक ॾींहुं सॼो घुमाए ईंदव त उनजी चिंता तव्हां न कयो जी आदिपुर में ई अथव सांई ट्रेविल्स पोइ तव्हांखे एड्रेस वेड्रेस मां ॿुधाए छॾिंदीमाव त ड्राइवर पाण ई अची वेंदव घर तव्हांखे वठण जे लाइ ऐं शाम जो पोइ राति जो छॾे बि वेंदव हा हा हा हा बिल्कुल अहिड़ो त तव्हां एड्रेस नोट कराए छॾो असांखे मां लिखी थी वठां हा हा नंढणी बस पंजवीह माण्हू आराम सां अची वेंदा उन बस में हा हा ठीकु आहे त बि वांदो कोन्हे वीह बि अची वेंदा ठीकु आहे वांदो मां इहो कंफ़र्म कयां थी ऐं लिखी थी छॾियां तव्हांजो ठीकु आहे

हा हा हा वांदो न भले हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे भले भले

ठीकु आहे भले भले